हमरा सबकेँ जे नव जनमल बच्चा छै ओकर स्वस्थ रहैके लेल ओकर नीक वातावरण दिअ पड़त वातावरणके अर्थ मतलब ओकरा साफ वातावरण जे छनि सहीसँ ओकरा ऑक्सीजन भेटै स्वच्छ रहै धूल धूरासँ ओकरा बचा कऽ राखऽ पड़त खास कऽ कऽ माछी आइ काल्हि कऽ समस्या जे छै भोजन मक्खी आर ई जे पानि जे अछि दूषित पानि ई बहुत पैघ समस्या उत्पन्न कऽ दै छै नव बच्चा कऽ लेल तऽ हमसब ओकरा केना माछीसँ बचा कऽ रखियै केना मच्छरसँ बचा कऽ रखियै केना जे कओनो खेनाइ छै से ढकि कऽ राखि या ओकरा केहन पानि पिआबी जेकि प्रदूषित नहि छै आंँय तऽ ई सब चीज हमरा सब कऽ उपाय करऽ पड़तै मच्छरदानी लागल रहबाक चाही खास कऽ कऽ जे नव बच्चा छै ओकरा यदि माछी आ मच्छर दू टा चीजसँ हम बचबैत छियै आ ओकरा मतलब ठण्डा या बसिआ खेनाय नहि दै छियै तऽ हमर बच्चा जल्दी बीमार नहि पड़त जखन कखनो दबाइ ओकरा दियै तऽ हमर सब कऽ फर्ज बनैया जे पहिने ओकरा देखि लियै देख लेबाक चाही जे ई कहींँ एक्सपायर तऽ नहि छै कहींँ खुजल तऽ नहि छलैया दवाइ कऽ जे छै ढक्कन ओकरा ठीकसँ रखबाक चाही आओर सबसँ पैघ छै जे सही डाक्टरसँ देखयबाक चाही